जल आहे त जीवन आहे सुबुह जो उथण सां ई असांखे मुंहुं धोअण लाइ पाणी खपंदो आहे चांहि ठाहिण लाइ पाणी खपंदो आहे सनान जे लाइ बि पाणी खपंदो आहे रोटी ठाहिण लाइ पाणी खपे घर में कुंडीअ में विझण लाइ बि पाणी खपंदो आहे कपिड़ा धोअण लाइ पाणी खपे थो कमवारी मायूं अचनि बर्तन पोछा करनि त उन्हनि जे लाइ बि पाणी खपंदो आहे हिन सभिनी जे लाइ असांखे पाणी वधीक खपंदो आहे सॼे ॾींहं में असां चारि खां पंज लीटर पाणी पीअंदा आहियूं त असांखे पाणी वधीक खपंदो आहे पाणीअ बिना असां खे कुझु बि सम्झि में न ईंदो आहे पाणी पक्षीअ जे लाइ बि खपंदो आहे गर्मीअ में जानवर जे लाइ गांइ जे लाइ ऐं कुते जे लाइ बि असां पाणी भरे रखंदा आहियूं असांखे पाणीअ जी ॾाढी ज़रूरत पवंदी आहे